हाणे वेझो मां हिकड़ो ऑनलाइन कपड़ा सुकणि जो छिको घुरायो जेको मतिलब स्टील जो रोडस उन में आहिनि ऐं उन जो फ़ाइदो इहो आहे कि मां पंहिंजे हिसाब सां उन खे घर में किथे बि रखी करे कपड़ा सुकाए सघंदी आहियां ऐं उन कप पंहिंजे कपड़नि खे बरसाति खां बचाए सघंदी आहियां छो जो ॿाहिरि अगरि असां तारुनि ते विझूं था त कपड़ा बरसाति में आला था थी वञनि पर इन छिके जो फ़ाइदो इहो आहे कि मां इन खे हॉल में बि राति जो रखी कपड़ा सुकाए सघन्दी आहियां ऐं जीअं इन जो इस्तेमाल मूंखे न करणो आहे त मां उन खे बंद करे रखी सघंदी आहियां मूंखे इन छिके मां ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे मां ॿियनि खे बि सलाह ॾींदसि कि तव्हां इहो कपड़ा सुकण जो छिको तव्हां वठी सघन्दा आहियो